जिते असां नौकरी कंदा आहियूं गॾु कमु कंदा आहियूं हुते इहे नंढा वॾा झगिड़ा थींदा रहंदा आहिनि जंहिं करे असां घर में रहूं था त बि असांजो घर वारनि सां झगड़ो थींदो रहंदो आहे त जिते असां कमु कयूं था हुते असांजो लॻाव वधीक हूंदो आहे उहो असांजो घर वांॻुरु ई माहौल थी वेंदो आहे छो त असां घर खां वधीक टाइम हुते असां ॾींदा आहियूं हिक ॿिए खे एम्प्लॉइस हिन जे करे जे करे अगरि कंहिंजे विच में झगिड़ो थिए थो त असांखे हुन जो झगिड़ो सॉल्व करिणो खपे हुन ॻाल्हि खे सम्झी करे हुन खे उहो रिज़ॉल्व करिणो खपे न की हुन जे लफड़े खे अॻियां वधाइणु खपे नंढियूं वढियूं ॻाल्हियूं हर किथे थींदी रहंदियूं आहिनि त हिन जो मतिलबु ईअं न की हुन ॻाल्हि खे खणी करे असां अॻियां न वधूं असांखे उहो ॻाल्हि हुते सम्झी करे हिक ॿिए खे सम्झी करे असांखे अवॉइड करणु खपे ऐं असांखे अॻियां वधणु खपे छो त झगिड़े जो करण सां कुझु रस्तो न निकिरंदो आहे हिन करे झगिड़े खे पुठियां विसरी करे असांखे अॻियां वधणु खपे